पाणी छ छाणण जा जामु नुस्ख़ा आहिनि जीअं त असांजे नल में पाणी ईंदो आहे त असां हुनजे मथां छाणी इन लॻाए छॾींदा आहियूं जीअं त ख़ाली पाणी अचे उनमें जो बी कचिरो की छाणी में छाणी में अटिकी वञे ऐं अॼु जे टाइम ते त एक्वागार्ड वेक्वागार्ड बि अची विया आहिनि जीअं एक्वागार्ड में पाणी पाणो पंहिंजो फिल्टर थी करे निकिरंदो आहे की उन मां कचिरो वचिरो साफ़ु उहो एक्वागार्ड पंहिंजो पाण ई फिल्टर विल्टर फिल्टर करे पाणी निक कढंदो आहे जीअं त असां डायरेक्ट पी था सघूं ऐं पओ पहिरियों जॾहिं एक्वागार्ड हीउ सभु छनी वनी न हूंदी त असां पाणीअ जे इनमें फिटिकरी विझी छॾींदा हुआ जीअं त हुनमें कचिरा वचिरा जो बि हूंदाउ हू पाणी जे खांडे में हेठि वही रहंदा हुआ त हू पाणी पिअणु लाइक़ु थी वेंदो हो मथां मथां खां ऐं वॾे वॾे डॅम में बि फाणी पाणी साफ़ु करण जे लाइ जामु फर्टिलाइज़र वॾी वॾी फर्टिलाइज़र ही मशीनूं लॻाई वेंदी आहे ऐं जामु केमिकल बि युस करे यूस कंदा आहिनि जीअं त पाणी साफ़ु थी वञे असांजे पिअणु लाइक़ु थी वञे